ہاں میں نے گوگل میپ تو استعمال کیا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جب بھی مجھے کوٮٔی نئی ڈسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے تو میں گوگل میپ کا استعمال کرتا ہوں اور وہ آج کافی مجھے لگتا ہے لوگوں کو بہت ہیلپ ہوتی ہے اُس سے کیونکہ نئی جگہ پہ جانے سے کے لئے وہ کافی ہیلپفل ہے اور اور جہاں تک بات کریں اگر گوگل ٹرانسلیٹ کی تو ٹرانسلیٹ تو مجھے لگتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹٹی پرسینٹ وہ صحیح ہوتا ہے بٹ سیٹشفیکسن نہیں ہوتا ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور میں نے اپنی اسکول لائف میں جو یہ کیا ہے گوگل سرچ جو بھی کیا ہے وہ سب تو صحیح ہوتے ہیں